دہلی کے اندر پیروی کی جانے والے مختلف مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں جیسے ہندو مسلم سکھ عیسائی بودھ پارسی سبھی مذاہب کے لوگ دہلی میں رہتے ہیں جیسے ہندوستان کے آئین میں سبھی مذاہب کے لوگوں کو لوگوں کو برابر سمجھا جاتا ہے ویسی ہی یہ بات دہلی کے لوگوں کو بھی فالو کرنی ہے یہاں سبھی یہاں سبھی مذاہب کے لوگوں کو برابر سمجھا جاتا ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہوں سکھ ہو عیسائی ہو پارسی ہو بودھ ہو سبھی کو برابر کے حقوق ملتے ہیں چاہے وہ اسکولس میں بچوں کا ایڈمیسن لینے کو ہو چاہے وہ کسی بھی مذاہب کا ہو اس کو اسکول میں پڑھنے لکھنے کی اجازت ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اسپتال میں اسپتال ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کو سرکاری اسپتال میں علاج کرانے کا پورا پورا حق ہے جیسے چاہے کوئی بھی مذہب کا لوگ ہو ایسے ہی انسانی حقوق ہیں جو ہر انسان کو ماننے ہوتے ہیں سماج میں سبھی انسان کو برابر سمجھا جاتا ہے اگر اگر انسان اگر کوئی قانون کسی انسان کے لیے ہے تو وہ سبھی لوگوں کو فالو کرنا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذاہب کا ماننے والا ہو اور وہ جو سبھی کے لیے ہے جیسے جنسی مساوات میں ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں کی عورت ہو عورت مرد کو برابر کے حقوق ملتے ہیں جیسے مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کو بھی پوری پوری آزادی ہے چاہے وہ نوکری میں ہوں پہننے میں ہوں آنے جانے میں ہوں کسی میں بھی ہوں جیسے مرد کو آزادی ہے ویسے ہندوستان کی راجدھانی دلی میں بھی عورت کو بھی ہر طرح کی آزادی ہے یہ سب مساوات برابر کے حقوق میں آتے ہیں